आंनिबा गथ'फोरनि सोलोंथाइयारि साबसिन जौगाथाइनि थाखाय बे सोलोंथाइ बाथ्राफोरखौ टिभि आरो अनलाइनआव मोनथावना खालामनांगौ मानोना जों समनि आंखालाव थाखोआव फोरोंनायफोरखौ मालाबा फोजोबस्लाबनो फोरोंगिरिफोरा फोजोबस्लाबनो हाया एबा जोबस्लाबा बेनि थाखाय जों अनलाइन एबा टिभिफोराव नायनानै माखासे सोलोंनो आद्रा थानाय लेसन एबा बाथ्राफोरखौ जों अनलाइन एबा टिभिनि गेजेरजों मोनथिनो हायो बेनिखायनो टिभि आरो अनलाइनआव मोनथाव सोलोंथाइआ साबसिन जौगानायनि थाखाय टिभि आरो अनलाइनआव मोनथावना खालामनांगौ आं मोन्नाय बिदि माबा सोलोंथाइयारि सेनेल एबा वेबसाइटफोरथ' गैया अब्लाबो आं माब्लाबा माब्लाबा समाव नायो बेबायदिनो माब्लाबा मोनसे समाव गोनांथि जानाय सोलोंनो गोनां गोनांथि सोलोंनो गोनां गोनांथि जानायफोरखौ आं बे टिभि एबा अनलाइनफोराव नायो आरो जों